غازی آباد ضلعے میں دستیاب جو رہائشی اختیارات ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے جگہوں پر ہوتے ہیں یہاں پر ابھی کچھ عرصے پہلے سے ایک کالونیاں بننے کا جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے وہ چل رہا ہے جہاں پر لوگ جہاں پر جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں جو بلڈنگ اونرس ہیں لینڈ اونرس ہیں وہ بڑی بلڈنگس بناتے ہیں کالونیز ریز کرتے ہیں اور وہاں سے پھر دوسرے لوگ اس کو رینٹ پر لے سکتے ہیں اور بآسانی خرید بھی سکتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ کے رجحانات جو ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں اس ضلعے میں اور لوگ مختلف جگہوں سے آ کر غازی آباد میں اور زمینیں اور فلیٹس خرید رہے ہیں